मेरे नज़रिये कन्नै दिक्खा जाये ते ऑनलाइन शॉपिंग जेह्की ऐ सब तो कैंट चीज़ ऐ इस टैम दे दौर च इस दौर च सारे जेह्के बी हैन ना निक्के कोला लेइयै निक्के बड्डे कोला लेइयै बड्डे सारे जेह्के इसी यूज़ करदे न ते ऑनलाइन शॉपिंग दे फायदे बी बड़े न ते नुक़सानात बी हैन फायदे एह् न की जिस स्हाब दी इस साल गर्मी ऐ सरदी चलदी ते इस ई बंदे बाहर निं जंदे हैन मतलब घरा शॉपिंग करना इ'नें गी चंगा लगदा सारें क्योंकि ऐप रखे दे होंदे फोनै च निक्की कोला निक्की चीज़ै कोला बड्डी कोला बड्डी भामें रुट्टी खानी आह्ले होऐ भामें वॉशिंग मशीन होऐ जां इलैक्ट्रॉनिक्स आह्ला किश बी होऐ ओह् फोनै ई बंदा ऑनलाइन मंगाई सकदा ऐप चले दे अज्ज्कल बड़े जि'यां फ्लिपकार्ट अमेज़न ऐ बगैरा शॉप्सी शुप्सी न इं'दे च ना इ'न्नी जादै मैह्ंगाई होंदी ना किश ते कन्नै बंदा समान बी कैंट होंदा इं'दा में बी बड़े बारी मंगाए दा बड़े बंदे अज्ज्कल सारे बंदे इ'यै यूज़ करदे मैक्सिमम अ ते समान बी शैल होंदा इं'दा समान बी इ'न्ना स्हेई होंदा की ओह् करी सकन बंदे इस्तेमाल करी सकन अ ते कन्नै सस्ता बी बहोत होंदा ते सस्ते दा एह् सीन मसला होंदा की बंदा इस गरमी च बाहर निं ना निकली सकदा ते बंदा घर घरै ई चीज़ घर उठी औंदी ते किश बुरे बी होंदे कि बंदे किश मंगाना बिच बारे ओह् थोह्ड़ा टुटे फुटे दा होंदा भ'ज्जे शज्जे दा होंदा जेह्दे नै बंदे दा नुकसान होई जंदा ते केईं बारी एह् ऐसा करदे कि चीज़ां बी देई ओड़दे ते पैसे बी ओह् निं करदे ते कन्नै अज्ज कल जेह्का ऑनलाइन ऐ नी जेह्के चंगे दे कन्नै कन्नै कि बुरे एह् ऐ कि ओह् करदे अज्जकल केईं बंदे ऐसे होंदे न जेह्का फ्रॉड होंदा नी ओह् करू उड़दे बंदे मतलब किश बी समान मंगाया बंदे चौदां पंदरां ज्हार दा मैह्ंगा समान मंगाया होर डब्बे च दिंदे ओह् होर डब्बे च केईं बारी ऐसा करदे की पैसे पैह्लें लेई लैंदे ते जेल्लै उ'नें ई देने औंदे ते ओह् बिच खा'ल्ली होंदा बड़े बंदे नै ऐसा स्कैम होई जंदा फिलहाल ते एह् कोई कोई गै होंदा इसदा शिकार ते मतलब अस समझी सकदे आं की थोह्ड़ा नेहा असूली आदमी न सरकार मिलियै कोई बी असें हेल्प करदे ते इ'न्ना भरोसा बी निं करना चाहिदा असें आं इ'यै के असें ई ऑनलाइन शॉपिंग दा जेकर इस्तेमाल करदा बंदा ओह् शैल गै कोई माड़ी गल्ल निं ऐ कि कन्नै चीज़ घर उठी आवै कन्नै सस्ती थ्होई जा सारे इ'यै चाहंदे अज्जकल सस्ती थ्होई जा क्योंकि मैह्ंगाई बड़ी जादा बधा दी ते सस्ती थ्होई जन्दी ते बंदे ऑनलाइन मंगाऊ उड़दे लेकिन बिच बारे ऐसे कुसै फ्रॉड कन्नै कोई कंपनी होंदी ओह् बड़ी माड़ी होन्दियां ऐसा निं करना चाहिदा बंदें कि फ्रॉड करन इक फ्रॉड दी बजह कन्नै पूरी कम्पनी बदनाम होई जंदी ऐ ते पूरी कम्पनी अगर बदनाम होई जा ते फ्ही बंदा खज्जल बी होई जंदा दिक्खी लैओ अपने स्हाबै नै बाक़ी में इ'न्ना गै पता हा मी ते में तुसें गी सब सनाऊ ओड़ेआ आं ते कन्नै इक होर बी चीज़ ऐ कि ऑनलाइन शॉपिंग कन्नै ना बंदे गी घर चीज़ मिली जंदी नी ते ओह् बंदे सारे बड़े खुश होंदे